मोबायल फोन मोबायल फोन हो मनशाच्या जिणेक खूब म्हत्वाचो आसा तशेंच शाळेक पोळोवपाक गेल्यार मोबायल खूब तरेनी उपेगाक पडटा जशें आमी पळयलां की कोवीड हो सि असो भयंकार दुयेंस जाल्ल त्या कारणान आमी शाळेक वसपाक मेळनाशिल्लें तेन्ना आमकां ऑनलायन एजुकेशन मोबायला पासून आमी दुसरे दुसरे लायक झूम एप घेवन मागीर गुगल मीट घेवन गुगल क्लासरूम घेवन ह्या प्रमाणान आमकां एप्स मेळ्ळे आनी तितुंतल्यान आमकां शिकपाक मेळ्ळें खुबशे ऑनलायन क्लासींनी आमकां टिचर शिकयताली वेगळे वेगळे मोबायल शिकयता तें दाखयताली तशेंच मोबायल आमकां ऑनलायन शॉपिंगाक खातीर यूज जाता समज आमी बाजारांतल्यान कपडे घेवपाक शकना टायम मेळना जाल्यार आमी ऑनलायन शॉपींग करपाक शकता जशें की एमजॉन फ्लिप फ्लिपकार्ट मिंत्रा तेंचे बरे बरे कॉलेटीचे कपडे आमकां पोवपाक मेयटा कोपडेच न्हूय तशें चपलां मेकप सॅट तशेंच बरें बरें बॅगां अशें घेवपाक मेयटा तशेंच आमकां ऑनलायन इन्फॉर्मेशन ऑनलायन डेटा ऑनलायन रिसर्च तरेकवार आमकां स्टडी करपाक मेयटा तशेंच इ इन्फॉर्मेशन आतां भुरग्याक खंयचे एसायनमँट दितात जाल्यार त्या भुरग्यांक तितली गिन्यान आसना की त्या त्या हेचेर बरोवपाचें तर आमी रोखडेंच इंटनॅटार मारतात जे आमकां टॉपीक दिला तो आमी इंटनॅटार मारतात आनी तितुंतल्यान आमकां वेगळें वेगळें इन्फॉर्मेशन मेयटा जें वाचून आमी आमच्या ओन उतरांनी बरोवपाक मेयटा तशेंच आमकां कोंकणीन लेगीत अशें थोडेशेंच इन्फॉर्मेशन इंटनॅटार मेयटा जें आमी इंग्लिशान मेयटा तें आमी कोंकणीन कोरून पासून बरोवपाक शकता तशेंच ऑनलायन शॉपींग जालें तशेंच आमकां ऑनलायन फूड म्हळ्ळ्यार झॉमॅटो स्विगी ह्या एपाचेर आमकां आमकां जाय त्या हॉटॅलांनी तशें जेवण घेवपाक मेयटा आनीक तशेंच मोबायल हो फक्त एक शाळेकूच खातीर उपेगाक न्हू तर एक जाणट्या खातीर आनी भुरग्यां खातीर की वेगळ्यो वेगळ्यो आमी गेम खेळपाक शकतात गेम खेळपाक शकता विडीयो पोळोवपाक शकता फोन करपाक शकता मॅसेज करपाक शकतात आतां कसलेंय तर आमचो बड्डे आसा जाल्यार आमी तें आमंत्रण पाव सँड करपाक शकतात लोकां कडल्यान घरा वसना आसतना तशेंच आमकां विडियो कॉल करपाक मेयटा आनीक आमी मोबायलाचो अशा तरेन खूब बऱ्यान वापर करपाक शकतात